के बाजैत छियै मतलब भिजिट करय लेल आयल छियै बाजू तब हम एतय साइडमे छियै यूज छियै तऽ पता छै एकर बारेमे मेन वी वी आइ पी के बारेमे एतय तऽ बहुत अच्छा चलि रहल छै एतय तऽ विभिन्न प्रकारके कोर्ससभ छै जेनाकि अहाँ बी सी ए करय लेल चाहैत छियै एकर अलावा आर्ट आर्ट्सवला भी तऽ व्यवस्था भेल छै आओर भी अहाँ देखबे केलियै कैम्पसो बहुत बड़ा छै बाँकी लाइब्रेरी छै अरे तब तऽ आओर नीक ओकरामे तऽ आओर व्यवस्था छै एकटा मतलब प्लेसमेन्टसभके सुविधा छै अहाँके पास अगर पैसाके दिक्कत यए तऽ ओकरोमे सहायता कयल जाइत छै स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्डसभके हँ प्लेसमेन्टके सुविधा बिल्कुल छै दूर दूरसँ कम्पनी एकरामे आबैत छै हँ पिछले साल भेल रहै एखनो तक भेलै अहाँकेँ मतलब वेस्ट बङ्गालमे प्लेसमेन्ट भए जाइत छै टाटासँ आबैत छै ओकर बाद महिन्द्रासँ आबैत छै हँ अलग अलग कम्पनी जाइत छै कोर्स फीससभ तऽ अहाँके भइए ने जेतै पहिले अहाँके कॉलेज भिजिट करू देखू क्लाससभ की छै नहि छै अच्छा अच्छा के केकरा एडमिशन लेना छै अहीँकेँ लेना छै कि अहाँके बेटा बेटीके लेना छै अच्छा अहाँके शादी भए गेलै ओ अच्छा तब तऽ अहूँ अहूँ एडमिशन लए लिअ ओतहि हम ग्रेजुएट छियै हँ अहाँके आवाजोसँ अहाँके लागैत छै मतलब पढ़ल लिखल छियै अहाँ एडमिशन लिअ तब तऽ बढ़िआँ कॉलेज छै पुर्णियाँमे तऽ सभसँ अच्छा छेबे करलै हँ रहयके भी व्यवस्था छै एतय होस्टल वगैरहके व्यवस्था छै हँ मैपके सुविधा छै एतय ओ भी बहुत सस्तामे छै हँ सुविधा छै बहुत अच्छा सुविधा छै हँ हँ हँ हँ गर्ल्स बॉइजके अलग अलग व्यवस्था छै गर्ल्सके लिए अलग हॉस्टल बॉइजके लिए अलग हॉस्टल आओर सिक्योरिटी प्रबन्ध अहाँ देखबे करलियै जेना चारि देबारी घेरल छै

हँ ओ तऽ अहाँ देखबे करने हेबै ने आब अहाँ कॉलेजेमे छियै कि अहाँ अभी अच्छा हँ हँ हँ आओरसभ भी विशेष प्रबन्धसभ छै कोनो कोर कोर्सके तहत आगू बढ़यके रहैत छै हँ हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हँ बाहरसँ एक्टरसभ आबैत छै इम्हरो हाल फिलहालमे आयल रहै ने टॉम क्रूज आयल रहै

ठीक ठीक छै ठीक छै हाँ हाँ ठीक छै तब अहाँ भिजिट करू तकर बाद बात करबै ठीक छै ठीक राखैत छी